पहिला जमानाके मोबाइलमे हमसभ बात करैत रहियै तऽ खाली बात होवै रहै आर किछु नहि होइत रहै बाते खाली सभ लग जाइत रहै दस रुपैआमे भरैत रहै तब भरय लगलै सए रुपैआ ओकरासँ हमे बात होय लगलै खाली बाते तक होइत रहै करैत रहियै आर किछो होवे नहि करैत रहै सभ रोज फोन जाय आ फोन आबय तऽ कम बेस पैसा करि कऽ भराय दैत रहियै अपन बात होइत रहै आब युगमे छै जे आब भेलै पहिलासँ परिवर्तन बदलि गेलै आब बहुत बड़ा मोबाइल होय गेलै मोबाइल भए गेलै इंटरनेटवला ई अरपर आब होय लगलै जे नेट देखहो भोलाबाबाके गीत सुनहौ सभ कहानी होय लगलै ओकर बादसँ जे गेन्द खेललक वहाँमे से देखहौ वीडियो रिकार्डिंग होलौ की की होलौ गाना देलकौ भगवानके गाना देलकौ ओ सुनहौ सभ पूजा प्रधान होय रहलह से देख रहलै हन सगरो कहाँ की भेलहौ बंगलौरमे ओ भी प्रदीप बाबाकेँ देखाय रहलौ हन हुनकर तोँ पूजा करहौ ओ भी देखहौ आब सभ सुनहौ ओकरामे एहि ओकरामे तऽ किछु नहि होइत रहै खाली बात आबैत रहै बात जाइत रहै आबैत रहै उतने उपलब्ध रहै आर किछु नहि रहै आ आबवलामे तऽ छै जे आब बाल बच्चाकेँ सभ फोनो कए दय वीडियो कालिंग कए दए ओन्नऽ सँ जे चेहरा भी देख लए सभचीज बताय देलकौ एनामे एना बात छै एनामे एना बात छै आ सभ बात बुझैत रहौ पाइ भी भेज देलकौ हए ले हए मोबाइलेपर हैया पैसा भेज देलियौ हमरो मिल गेलहो पैसा हमरो मौका देबहो हमहूँ भेज देलियौए तब ईसभ आब होय लगलै आ पहिलामे तऽ किछो नहि रहय खाली बाते होइत रहय